हमारे राजस्थान में जो हेल्थ केयर डेटा है और जो जानकारी है उसको एकत्रित की जाती है उनको जो है हमारे यहाँ पे जो हेल्थ केयर जो सेंटर है वहाँ पे जाके लोगों की जानकारी लेते हैं और जो जो डेटा है वो रखते हैं वहा पे जो हमारे हेल्थ केयर के लिए जो भी जो भी इलाज करवाने के लिए मरीज जाता है जो भी किसी भी जाँच करवाने के लिए जाता है सलाह लेने के लिए आता है तो सबके वहाँ पे है हमें आधार कार्ड लेते हैं वो आई डी प्रूफ लेते हैं फिर उसको हमें नोट करके वो रखते हैं कि क्या इनके प्रॉब्लम है क्या कुछ चल रहा है तो इस वजह से वो हमारी जो जानकारी है वो उनको एकत्रित करते हैं उनको लिखते हैं वो और हमारे यहाँ पे काफ़ी कैंप भी लगाते हैं उन कैंपो में कैंपो में जो कम्पाउंडर है उनकी मदद से सभी लोगों से बातचीत करते हैं उनकी जानकारी लेते हैं उनके टेस्ट है उनको करवाते हैं उनकी काफ़ी सारी जो जाँच हैं उनको करवाते हैं तो इस प्रकार से उनको विश्लेषण करते हैं और इसी प्रकार उनको प्रसारित भी की जाती है वो जानकारी है और इसका उपयोग है स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है जैसे हमारे जो स्वास्थ्य बेहतर है स्वास्थ्य की जो देखभाल है वो अच्छे से हो सके उसकी जानकारी भी देते हैं तो इस प्रकार से कई जो चीज़ें है जो कई अनुसंधान है उनके भी माध्यम से जैसे मोबाइल है उनके भी माध्यम से जानकारी लेते हैं और जानकारी देते हैं इस प्रकार से भी हमें जो उनकी जो जानकारी है वो एकत्रित की जाती है